आबादारिया लोगो लानानै माइ गायनाय मा बेसर आबाद खेति मावनाय ओमफ्राय हालेवनाय माइ हानाय एबा बेसर फोनानै लानो हायो ओमफ्राय माइ हानाय गय बेफारि खालामनाय

अमा बेफारि खालामनानै जानाय